اگر دنیا کی بات ہے اور اگر مجھے دنیا میں سفر کرنے کے لیے جانا چاہوں گا تو مجھے مدینہ منورہ کا سفر کرنا بہت اچھا لگے گا اور وہ اس لیے کہ وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جس مسجد میں نماز ادا کی تھی اس مسجد میں مجھے بھی نماز ادا کرنے کا موقع مل جائے گا اور مدینہ منورہ کی زیارت ہو جائے گی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ انور پہ جا کر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام کریں گے اور میں وہاں کی زم زم کا استعمال کروں گا اور وہیں سے بیت اللہ کی زیارت کر لوں گا جہاں اللہ رب العزت کا گھر ہے جو کعبہ ہے